असांजो पंजनि सतनि माण्हुनि जो ग्रुप आहे ऐं जयपुर वञिणो आहे उन जे लाइ वेहण जो ऐं आरामदायक जयपुर पहुचण जे लाइ बंदोबस्त टिकेटनि जो बंदोबस्त करे हुते जीअं आराम सां जयपुर पहुची वञूं